शेतकाराच्यो आत्महत्या ह्यो सदांच्योच जाल्ल्यो आसात आनी ताचेर कोणूच गंभीर ना सरकार देखून गंभीर ना पावस वेळार येना शेतांक पीक येना घेतिल्लें रीण फारीक जायना हीं कांय कारणां आसात शेतकाराच्यो आत्मतहत्या हाजेर खोलायेन विचार जावपाक जाय शेतकार ना

बाकिचो खंयचोच घटक मुखार वचपाक शकना बरें आमी विज्ञान आनी विज्ञान जरी म्हणलें तरी पोट भरले बगर कांय शक्य ना आनी आमकां पोटाक घालपी म्हूण तो शेतकार परंत शेतकाराक आयज विसरत चल्ल्यात शेतकार आत्महत्या करता हाज्या सारकें दुर्दैव ना पावस वेळार पडना पावस पडलो तर तो खूब नेटान पडटा उब्या उबें पीक नश्ट जाता पावस कमी पडलो पीक येना आनी घेतिल्ले कर्च फारीक जायना भर्मसाट प्रमाणान आमी रासायनीक खतां सारें आमी शेताक वापरतात जाचें करून शेताची जी गिरेस्तकाय आमी मारून उडयल्या मातयेची जी कस जी आसा ती आमी वगडायला आनी जाका लागून आयज पीक कमी येता शेतकाराच्यो आत्महत्या थांबयतलो जाल्यार कांय जाग्यांनी बांद बांदून उदक आडोवपाची गरज आसा जेणे करून जेन्ना शेताक उदक मेळना तेन्ना त्या बांदांतलें उदक शेताक मेळटलें हाची वेवस्था जावपाक जाय आयज आमचें नियोजन शुन्य सरकार नियोजन शुन्य कृती ताका लागून शेतकाराचें आत्महत्या करपाची पाळी आयिल्ली आसा आयज भर्मसाट प्रमाणान शेतकरी रीण घेता रीण घेतास्तानाय तो इंट्रस्ट ताजेर कितलो आसा व्याज कितलें आसा हें पळयना अव्वाच्या सहवान व्याज आकारले वता तेंवूय ताका कारण आसा सैंद्रीय खतां जीं ओर्गेनीक म्हणटात आमी ताजो वापर कमी जाता पयलें शेण शेण आसत झाडाचीं पानां आसत हेंच सारें म्हणून वापरिल्लें वता आयज आमी मॅकॅनायझ्ड मॅकॅनायझ्ड मॅकॅनायझ म्हणून आमचें जें पयलींचें सगलें विसरलें आनी ताका लागून बऱ्योतशो गजालींक आमी फाटीं पडले मॅकॅनायझ्ड बरोबर आसा पूण ताज्या बरोबर रासायनिकां कडेन आमचो जो कल आसा ताका लागून खुबशे आमी कर्ज बाजारी जातात हिसपा भायर आमी जीं सारीं वापरतात किटक नाशकां वापरतात पॅस्टिसायड्स वापरसा वापरतात हाका लागून ताचो सगल्या जमनीचेर परिणाम जाता सरकारान आयज सामुहीक शेतीचेर भर दिवपाक जाय शेतकाऱ्यांक झिरो रेटीन झिरो रेट ऑफ इंट्रस्टांत तांकां लोन दिवपाक जाय त्याच बरोबर तांकां खतांचेर बियाणाचेर सगल्यांचेर सब्सिडी दिवपाक जाय मिनिमम आधारबूत किम्मत जी आसा ती प्रत्येक प्रॉडक्टाचेर दिवपाक जाय जर पीक आयलें ना जाल्यार सरकारान तांकां नुकसान भरपाय दिवपाक जाय तांच्या पिकाचोय विमो करपाक जाय जेणे करून पीक व्हांवन गेलें पीक करपलें

तांकां नुकसान भरपाय मेळटली जेणे करून कांय प्रमाणांत आमी शेतकऱ्यांच्यो जावपी आत्महत्या बदलूंक शकतले